मां अॻिए आरितवार ते पंहिंजे फैमिलीअ सां गॾु कोल्हापुर वई हुअमि बस में ट्रेवल कयो हुओ मोहन डब्लियू डब्लियू जी बस हुई उन बस जो ऐक्सपीरियंस मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां थी की मां सिटिंग वारी बस में वेही हुअमि परि सिटिंग वारी वेहण वारी बस में बि असांखे एॾो आनंदु आहियो उन जूं जेके सीटियूं हुयूं उहे ॾाढियूं फ्लैक्सिबल हुयूं असां सिधो वेई सघूं पिया ऐं असांखे हीअं पियो लॻे त असां आरामु कुर्सिअ ते वेठा आहियूं असां पंहिंजे सहुलियत जे हिसाब सां हुन कुर्सिअ खे अॻियां पोयां करे सघूं पिया त मुंहिंजो एक्स्पिरियंस ॾाढो सुठो हुओ हुन में टोटल पंजाहु सीटूं हुयूं ऐं असांजो टाइम हुओ राति जो साॾे नवे बजे वञण जो असां हिता खां साॾे नवे बस में वेठासीं असांजो साॾे यारहं बजे हिकु हॉल्ट हुओ लोनावला ते लोनावला ते बस अधु कलाक बिठी हुई असां हुते खाधो खाधोसीं जेके कुझु लोनावला में चिकी विकी वठणी हुई त असां उहो बि वरितोसीं ऐं उन खां पोइ असांजी बस ॿारहं बजे उतां हली उन खां पोइ वरी उहा बस हिकु दफ़ो विच में हॉल्ट कयईं पर असां त एॾो थकियिलु हुआसि की असांखे त निंड अची वई असां त ॿेअर उन बस में वापस लधासि ई कोन सिधो कोल्हापुर में कोल्हापुर में गांधीनगर में वञी करे उते तावड़े होटल ते असांखे बस छॾईं जिते मुंहिंजी भेण जो पुटु असांखे वठणु आहियो इन बस जो ॾाढो ऐक्स्पीरियंस हुओ सुठो हुओ इहा डीज़ल बस हुई ऐं इन जो भाड़ो बि ॾाढो किफ़ायती हुओ मां चाहींदमि की तव्हां सभ ॼणा बि अगरि तव्हांखे बस में ट्रेवल करिणो आहे त हिकु दफ़ो हिन बस जो आनंद वठी सघो था